जैसे कि शौचालय पहिले नहि रहय तऽ अपना खेत जाइ लए पड़य रहय करो कुटुम आबय रहय तऽ अपना ओहोसँ नहि होइ रहय तऽ बहुत आदमी चलि जाइ रहय कि हउ केकरा हियाँ जेबय जाइ छियै अपना तऽ अपना चलि जाइ रहथिन लोटा लए कऽ आओर हेबए आब बनाय लेलियै शौचालय तऽ अपना जाइ छियै मेघ बुन्नी जखन राति बिराति अपना गेलहुँ धियोपूतो अपना कसिकऽ लागि जाइ छै तऽ अपना जाइ छै धियोपुता अपना हमहूँ गेलहुँ शौचालय आब बनाय लेलियै तऽ बहुत अच्छा छै नहि रहय तऽ अपना खेतमे जाय लए पड़य रहय बहुत दिक्कत होइ जाइ रहय राति बिराति मेघ उघ भाइ दिनेकऽ आदमी उदमी तनिक लेट उठय रहियै तऽ आदमी पकड़ा जाइ रहय तऽ नहि होइ जाइ रहय तऽ अपना चलि आबय रहय तऽ अपना जेनाकि मेघे पड़य लगय रहय तऽ अपना मेघ छुटतै तब ने जेबय तऽ आब अपना बनि गेलय तऽ अपना जखन राति बिराति अपना सभे जाइ छियै सासुओ जाइ छथिन ससुरो जाइ छथिन अपना तीन गो बच्चो बुतरू छै सेहो जाइ छै अपना पैखाना बनि गेलापर जेनाकि करे कुटुम अयलय तऽ छै अपना पैखाना तऽ अपना चलि जाय छै आओर नहि रहलाक बाद हे पैखाना नहि छै तऽ खेत जाइ लए छै तऽ ओकरा पैखाना नहि छै तऽ ई नहि छै तऽ उ नहि छै तऽ अपना बहुत आदमी चलि जाइ छै खेतो बहुत आदमी होइ छै कि तुरत दूसयै लगय छै पैखाना नहि बनायल जाइ छौ पैखाना नहि तऽ एहन छै कि आब सबके पैखाना छै ककरो कोइ दिक्कत नहि छै आब भोरे भोर पैखाना बनि गेल छै सब जाइ छै बाले बच्चे सब एहन छै कि नहि जाइ छै सब जाइ छै राइते कऽ जेना पेटमे दर्द करय लगय छै तऽ अपना उठिके अपना अँगनेमे बनल छै तऽ अपना चलि जाइ छै एना अपना नहि रहय तऽ पेटोमे दर्द करय रहय तऽ राति कऽ जाइमे डरो लगय रहय तऽ ककरो उठायके तब जा कऽ लए जाइ लऽ पड़य रहय तऽ एना अपना बनि गेलय तऽ अपना जखन मोन तखन अपन चलि गेलहुँ धियोपुता चलि गेलहुँ अपना एक बाल्टीन पानि लए कऽ गेल अपन चलि गेल तऽ अपना रहलासँ बहुत अच्छा रहय छै नहि रहय छै तऽ अपना खेत पथारमे जाइ लए पड़य छै जाइ लए पड़य छै तऽ बहुत दिक्कत होइ जाइ छै एना रहय छै तऽ कोइ दिक्कत नहि अपना सुरक्षासँ अपना चलि जाइ छै चलि जाइ छै तऽ बढियेंसँ जाइ छै बनाय लेलियै तऽ आब कोइ दिक्कत नहि छै